हमारे छोटे छोटे विद्यालयों में क्रिया खेलकूद का कार्यक्रम चलता है कब्बडी है खो खो है चैरिस है जी हम लोग खेलते थे जो इस्कूलों में खिलाया जाता था छोटे छोटे कॉमिक धारावाहिक प्रदर्शित करते थे गणतंत्र दिवस पर भी सिखाया जाता था तो हम लोग जो कॉलेजों में इस्कूलों महावि छोटी इस्कूलों में करते थे सीखते थे और जब विद्यालयों में विद्यालयों में सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते है वहाँ पर तो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो विशेष आर्ट चाहिए उसमें कला चाहिए तो उसमें कुछ डायलॉग्स सिद्ध किए आदि देस डायलॉग्स बोले जाते थे सांस्कृतिक करते कार्यक्रम में नाच गाना भी हो जाता था कोई कॉमिक है कोई प्रेसन है कोई किसी प्रकार का अभिनय करने का तरीका है वह सब सारी चीज़ें जो है सांस्कृतिक कार्यकर्मो में दिखाए जाते हैं कोई विषय पर सुना रहा है कोई नाटक किया जा रहा है कोई लक्ष्मीबाई महाभारत का दिखाते हैं कोई कुछ करते हैं कोई नृत्य गाना जो भी सिखाती है तो यह सारी चीज़ें हमारे कॉलेजों में भी सिखाई जाती है और महाविद्यालयों में खेलकूद कब्बडी चलती है बॉलीबॉल भी खेला जाता है यह कॉलेजो में बड़े होने के बाद बॉलीबॉल खेलो खो खो कब्बडी खेलो दौड़ लगाओ भाला फेंको गोला फेंको यह सारी विद्यालयों बड़े बड़े विद्यालयों में यह सिखाया जाता है हमने खुद किया है इन चीज़ों को थोड़ा बहुत तो